रेडिओ स्टेशन एफ एमा वयली हांव कार्यावळ केन्ना पळोवंक ना आयकुना केन्नाच हांव टिवी वयर जाल्यार कार्यावळ पळयतां म्हाजो आवडीचो टिवीचो कार्यावळ म्हणल्यार खतरो के खिलाडी तो कलर्स चॅनलागेर लागता तेजेर वेगवेगळे सिनेमाचे किंवा सिरियलाचे एक्टर येता किंवा एक्ट्रेस येता आनी तेंगे एक एक तेंकां टास्क दिता तेजे वयल्यान तेमी तें कर्तप करून दाखयता तेतूंक खूब खतरा अशें करून आसता खूब डेंजर अशें करून आसता

शॉक आसता मागीर वेगवेगळी जानवरां आसता तेजे वयल्यान तेमी कर्तब करून दाखोपाचें उदकाचे स्टंट आसता मागीर हायटीचे स्टंट आसता ते पळोपाक म्हाका खूब मजा येता आनीक म्हाकाय बीन असले प्रयत्न करपाक जाय हें करपाचें अशें म्हाका दिसता तेका लागून हांव तें पळयत आसतां